ओके पयलीं सिंगीग परफॉमंस लायव परफॉमंसाचेर उलोवया ताजें पळोवंक गेल्यार एक तीन ते चार दीस लागता मॅक्स टू मॅक्स पांच दीस लागता आनी जेन्ना चड टायम आसना तेन्ना मातसो भंय दिसता कारण मनांतल्यान अशी एक फिलींग आसता की आपूण प्रिपेर जावना म्हणून तीन ते चार दीस सपोज मेळटा जाल्यार इजिली प्रिपेर जाता आनी एक तो म्हाका पयलीं स्टार्टींग स्टार्टींग जेन्ना करतालो तेन्ना म्हाका स्टेज फियर आसलो सो तेन्ना एक वर्स लागलें म्हाका स्टेज फियर बीट करपा आनी आतां हांव आतां हांव असो टायम येयला की हांव दोन दिसान सुद्दां वचून सुद्दां डायरेट म्हणपा शकता मनान म्हाका बारीक भंय आसता दोन दीस प्रिपेर जावना अशेत भंय आसता बट स्टेज फियर कांयच आसना पयलीं आसतालो तीन ते चार दीस प्रिपेरेशन कशे आसता तें एलेबिरेटली सांगपाक गेल्यार कशे आसता पयली हांव कसलेंय सोंग सिलेक्ट करता सपोज जर मॅशअप बी किदेंय करपाचें आसा जाल्यार तें करूंक बसता आनी एक कॅची मॅशअप रेडी करता त्याभायर सपोज कॅरावके एलावड आसा जाल्यार कॅरावके घेता आनी म्हणून पळयता पयली हांव लायव परफोमंस सुद्दां आसल्यार रेकोड करून पयलीं आयकता कॅरावके मिक्स करून आयकता मागीर सपोज बरें दिसता मॅशअप बरो आसा जाल्यार मागीर एक फायनल हांव फूल रिकोडींग घेता आयकता आनी तें सेट करता टायम पळयता सगल्या कॉमपिटीशनांनी टायम रेसट्रिकशन आसता सो ते टायम घेवन बसता आनी मागीर त्या टायमा भितर सोंपोवपाक ट्राय करता सपोज जर एक्सीड जाता जाल्यार तो पार्ट काडटा किंवा मदीं मदलो खंयचो सोंगांचो पार्ट कमी करपाक ट्राय करता आनी अशें केलें की एकदां हें सोंग दिसलें की मागीर हांव म्हज्या आवयक पयलीं म्हणून दाखयता आनी मागीर तिका आवडलें जाल्यार मागीर तें तिका आवडटात एवरीटायम तिका आवडुना जाल्यार सुद्दां ती आवडटात म्हणटा हांव चुकलो सुद्दां जाल्यार ती आवडटात म्हणटा सो हांव मागीर परतें एकदां स्वता आयकून पळयता आनी मागीर रॅक्टीफाय करता आनी तें मागीर एकदाचें बसयता एकदां बसलें की मागीर हांव एवरीडे खूब फावटीं ती प्रॅक्टीस करता तेजी आनी प्रॅक्टीस करतगीर मागीर ऑन द एक दीस पयलीं हांव मागीर सामकी फायनल प्रॅक्टीस करता आनी दुसऱ्या दिसा पफोर्म करता डायरेक्ट रिकोडींग सेशन रिकोडींग सेशन सुद्दां केला हांवें रिकोडींग सेशनान कितें जाता स्टुडिओन वयता आमी एकएकदा थंय थंय लोक आसता थंय मातसो एक आनी थंय कशे आसता लायव पर्फोमंसाक एकलो जज आसतलो बाकी सगले तुजे लोक आसतले तांकां चड नॉलेज आसना बट स्टुडिओंत जेन्ना वयता तेन्ना तुजे कडेन थंय लोक आसता तांकां सामकी बारीकतली बारीक नोलॅज आसता खंय तूं एक नोट चुकलो सगले तुका पळयता हें सुद्दां जाता ताका लागून थंय मातशे स्टुडिओंत मातशें पळोवंक गेल्यार दुसरे भशेन जाता आनी मातसो चड भंय दिसता हय बट एक बरें की लायव पफोमंसान तूं चूक करपाक शकना आनी रिकोडींग सेशनान तूं जायत्यो चुकी करपा शकता आनी तातूंत खूब रिटेक्स आसता आनी तातूंत कट्स कट्सांनी सोंग करपाक शकता थँक्यू